جیسا کہ آپ نے سوال کیا مجھے گانے سننا پسند ہے ہاں مجھے گانے سننا بہت پسند ہے میں گانے سنتی ہوں فری وقت میں اپنے کالج سے آ کر یا کوئی میرا اور کوئی فری وقت ہوتا ہے جیسے اسٹڈی کے بعد ٹائم نکال کر میں گانے سنتی ہوں مجھے عاطف اسلم جو سنگر ہیں اس کے گانے بہت پسند ہیں میں ہمیشہ انہیں کے گانے پسند کرتی ہوں کیوں کہ ان کے گانوں میں بہت سادگی ہوتی ہے بہت اچھے گانے ہوتے ہیں ان کے اور میں اپنے فون میں ہمیشہ اپنے فون سے ہی گانے سنتی ہوں میرے فون میں اسپوٹیفائی بھی ہے ان کے گانے جیسے کہ تیرا ہوا اور تیرے سنگ یارا یہ سب گانے میں سنتی ہوں ان کے ان کے گانوں میں ایک مطلب سادگی پن ہوتا ہے تو اسی لیے میں ان کے گانے سنتی ہوں وہی میرا پسندیدہ ایک سنگر ہے گائیکار جس کے گانے میں سننا اکثر پسند کرتی ہوں جب بھی میں سانگ سنتی ہوں تو صرف انہیں کے گانے ہمیشہ پسند کرتی ہوں